मैं अपना खाना बनाना पसं अपना बनाया हुआ खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूं मैं खाना हमेशा अपने दूसरों को सिखाना भी पसंद करता हूं मैं हमेशा कुकिंग करता हूं कुकिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो इसके कारण मुझे दूसरों को सिखाना और अच्छा लगता है मैं हमेशा अपनी रेसिपी के बारे में उन लोगों को पूरा लिखवाने सबसे पहले किसी व्यक्ति को यदि मुझे सिखाना है तो मैं उसको पहले पूरी रेसिपी लिखित में देता हूं उसके बाद उसके साथ में ही बैठ करके उसको बनवाता हूं कम्पलीट रेसिपी जब भी बनती है जब उसमें टेस्ट आये प्रॉपर तो प्रॉपर टेस्ट के लिये मेरे को हर एक चीज़ की एक बराबर मात्रा लेनी पड़ती है मुझे हर व्यक्ति को उस व्यक्ति को बताना पड़ता है कि भाई आपको इस चीज़ को इतना डालना है आपको इसकी मात्रा इतनी रखनी है तो बहुत सी चीज़ों को हमें इसमें ध्यान रखा जाता है